जी मैम बताइए जी मैम आप की बात यहाँ के शक्तिनगर के सब से फेमस लोहार राजेंद्र से हो रही है हमारे यहाँ आप का स्वागत है बताइए हम आप की किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं जी मैम हमारे यहाँ किचन के सभी प्रकार के लोहे के अलग अलग सामान बनाए जाते हैं जी मैम हमें आप को हम तवा बना के दे दिया जाएगा जी मैम जी मैम हो जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ वैसे बनाने के साथ साथ कई सारे रेडीमेट तवा के भी ऑप्शन है जैसे आप चाहे तो मैम आ कर के देख सकती हैं जी मैम हाँ जी मैम हमारे यहाँ दोनों तवे ही बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अगर से आप बनाया हुआ तवा लेतीं हैं तो आप के अनुसार ही बनाया जाता है जितने वज़न का आप बताएंगी एवं जिस तरीक़े का एवं जिस साइज का बताएंगी इसी लिए लोगों को बनाया हुआ तवा ज़्यादा अच्छा लगता है जी मैम आप कहें तो हम उसका आपको कैटलॉग शेयर कर देंगे इसी नंबर पर आप वहाँ जा कर के वज़न एवं वह कौन से साइज का है यह आप देख पाएंगी जी मैम आप हमारे यहाँ शॉप में आ सकती हैं आप का हमारे यहाँ स्वागत है जी मैम हमारे यहाँ कुलहाड़ियाँ तो रेडीमेट बहुत ही कम हैं आप अगर अलग से कुल्हाड़ी खुद ही बनवाएंगी मैम तो आप के लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा और हमारे लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा जी मैम आप का तवा हम बना कर के आप को दे देंगे एवं मुझे जहाँ तक पता है मैम आप जिस साइज का तवा चाहती हैं उसका वज़न वन पॉइंट टू किलोग्राम के आस पास आ पाएगा जी मैम हो जाएगा किसी भी प्रॉब्लम की कोई दिक्कत नहीं है जी जी मैम हो जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं है बस आप अपना थोड़ा सा रेट बता दीजिए मैम अपना बजट तो मैं हम अपने तवा बनाने का आप को रेट बता दें मैम ये तवा जो आप बता रही हैं इस में लोहे की प्राइस में एक सौ अस्सी रुपये के जी की आती है एवं हमारे बनाने का कॉस्ट पर के जी के हिसाब से साठ रुपये मैम हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं तो आप का यह टोटल कॉस्ट लगभग मैम टू फिफ्टी के आस पास हो जाएगा जी मैम आप को यह तवा कल ही मिल जाएगा